ہیلو اولا سروس ہاں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ایک ٹیکسی بک کی تھی مالیگاؤں سے پونا کے لیے ہاں میرا پک اپ لوکیشن بل باغ کا تھا لیکن ابھی کسی وجہ سے پک اپ لوکیشن چینج کرنا ہے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ابھی پک اپ لوکیشن جو ہے بل باغ کی جگہ فارمیسی رہے گا ٹھیک ہے آپ فارمیسی میں آج آ کر فون کیجیے نہ شکریہ